صوتی تھکن چاہے زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو یا زیادہ گانے کی وجہ سے ہو جب صوتی تھکن ہوتی ہے تو ہم پانی وغیرہ لے لیتے ہیں ہماری آواز کی جب خرابی ہوتی ہے تو ہم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں چائے کافی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا لونگ وغیرہ کبھی مُنہ میں لے لیتے ہیں یا ہم کبھی تُلسی کے پتے کا کاڑھا وغیرہ بنا کے پیتے ہیں جس سے ہماری آواز بہتر رہے اور ہماری آواز دُرست رہے